हेलो हेलो हँ हँ अहाँके मिलत हँ अहाँके हम दिला देब आ हम सब किछु दिला देब आ अथी राशन आर नहि मिलैत हय ने सब किछु हम अहाँके दिला देब आ तब आरो किछु आरो किछु नहि मिलैत हय अथी पेंसन आर पेंसनो आर पेंसनो आर सब अहाँके दिला देब हँ तऽ ओहो सब अहाँके हम दिला देब ओ आधार आध आधारोकार्ड हम सुधार आर करबा देब अहाँके आरो किछु दिक्कत तऽ ई हम आएब तऽ इहो सब सब किछु दूर करा देब अहाँके दिक्कत

आधारकार्ड ईसबके तऽ हम राशन आरके अहाँके हम दिआ देब अथी अथी से मिलके कोटा अथी बला से मिलके हम सब किछु अहाँके दिला देब आधारोकार्ड अहाँके हम सुधार आर करबा देब हँ हँ अहाँ सबके अहाँके मिलत ने हम आबैत छी ने तऽ अहाँके दिला देब सब किछु दिला देब हँ अहाँके दिला देब हैयाँ हम रहैत छी समस्तीपुरमे समस्तीपुरमे ताजपुरमे हँ रहैत छियै

हँ हम करैत छियै अहूँके हम कर देब समाज सेबा अहाँके जे चीजके दिक्कत होएत हम ओ सब चीज करि देब अहाँके आबैत छियै तऽ अहाँके सब किछु चीज हम करि देब नहि मिलैत हय हम ओहो मिलत पेंसन जे नहि मिलैत हय हँ आधारोकार्ड पर हम सुधार आर धयान आर सब देब

हँ ठीक हय हम ठीक चलू ठीक